ہاں میں کمیونٹی سے باہر سفر کیا ہے اور مجھے وہاں پہ بہت سب کچھ تو امتیازی سلوک جیسا لگا میں بتاتی ہوں میں گئی نام تو بہت اچھا تھا اس جگہ کا میں وہاں گئی تو مجھے مجھے اچھا لگا شروعات میں سب چیز لیکن جب میں وہاں کچھ دن وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ اتنی اچھا باہر سے جو جتنا اچھا لگتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے آپ اس کو جانوگے اس جگہ کو دیکھوگے سننے سے زیادہ کسی بھی چیز کو آپ کر کے دیکھوگے پھر آپ کو پتہ چلے گا میں گئی تھی تو مجھے پتہ مجھے لگا کہ نئی یہ بڑے شہر ہیں یہ بہت اچھا ہوگا یہاں کے لوگ اچھے ہوں گے کیونکہ میں پہلے گاؤں میں تھی مجھے چھوٹے ہلکے کے لوگوں کے بارے میں ان کا رہن سہن جینے کا طریقہ وہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہی زندگی ہے لیکن جب اب اور بڑے شہروں کو میں سوچتی تھی کہ نہیں وہ بڑا شہر ہے وہاں سب کچھ بہت اچھا ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ ہے وہاں کے لوگ لوگ تو بہت اچھے ہیں لیکن آپس میں جو ہوتا ہے کہ کوئی کہیں سے مہمان ہمارے گھر آتے ہیں یا کوئی ہم لوگ ان کا کتنا عزت استقبال کرتے ہیں لیکن وہاں لگا کہ سارے لوگ بہت بہت ہی زیادہ اپنے اپنے زندگی میں مغن ہیں کسی کو کسی سے کوئی لگاؤ یا کوئی آئے ہیں تو ان سے کوئی سلوک بات کرنے کا یہ وہ سب مجھے بہت عجیب لگا مجھے بہت تعجب ہوئی کہ چلو اتنے بڑے شہروں میں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے آپ سے مطلب ہے کوئی انجان آدمی ہیں تو ان سے ان کے بارے میں پوچھے ان سے بات کرے ان کا کچھ حال سماد پوچھے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ سارے لوگ اپنے اپنے چیزپن میں اپنے کام میں مغن تھے کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں جیسے لگ رہا تھا کہ سب لوگ ایک ایسے سفر کر رہے ہیں جیسے کہ کہیں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے مجھے وہ سب تھوڑا بہت ہی بہت ہی عجیب لگا مجھے اچھا نہیں لگا تب سے مجھے سمجھ آیا کہ نہیں کہیں بھی کہاں نام سے کوئی چیز بڑا نہیں ہوتا ہے ہماری سوچ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس چیز کو ہی ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ ہے ان لوگوں کے لیے وہ ٹھیک ہے ہماڑے لیے نہیں مجھے تو بہت انکمفرٹ لگا